ہیلو جی کون ٹریولنگ سروس سے ہی بات کر رہی ہوں جی بتائیے کیا خدمت کی جائے آپ کی

میرے پاس آپ کو ساری کار ملیں گی اگر آپ کو سیون سیٹر چاہیے تو کیوں ایویلیبل کریں گے بتائیے دیکھیے ویسے تو ہم لوگ پر پرسن کے حساب سے لیتے ہیں تو اگر آپ کو لوگ سات لوگ ہیں تو آپ کا پر پرسن کے حساب

دیکھیے ویسے تو ہم کوئی ڈسکاؤنٹ یا کچھ نہیں دیتے ہیں کیوں کہ آ ہم لوگ پر پرسن کے حساب سے لیتے ہیں اگر آپ سات لوگ ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم چھ ہزار کر سکتے ہیں اِس سے کم نہیں اور آپ مجھے ڈے اور ٹائم بتا دیجیے آپ کو کس دِن جانا ہے کتنے بجے جانا ہے تو اُسی حساب سے میں ڈرائیور کو اور گاڑی کے ساتھ بھیج دوں گی جی اب یہ بتا دیجیے آپ کو کب کب جانا ہے ڈے اور وہ کس اچھا مطلب اِسی منڈے جانا ہے نا

منڈے میں دس بجے تک آپ کے پاس کار بھیج دوں گی اور آپ پریشان نہ ہوں ٹھیک ہے اوکے